जी अहाँके बिहार क्षेत्रमे जे प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम अहाँके होइए एहि हाल फिलहालके से बहुत प्रसिद्ध यए आओर हम ओ बहुत पसन्द करैत छी हम अहाँके बहुत पैघ फैन छी जी जी अहाँ बिहारके जे सांस्कृतिक क्षेत्रके विकास केलियै हेँ ओहिमे अहाँके प्रोग्राम बहुत हद तक ओहिमे उपयोगी साबित भेल यए आओर एहि एहि क्षेत्र एहि क्षेत्रके लोक बहुत पसन्द करैए ओहि चीजकेँ जी से तऽ छै आओर प्रो सांस्कृतिक रूपसँ बिहार बहुत समृद्ध भी छै आओर बिहार जी सांस्कृतिक क्षेत्रमे जी ई तऽ छै आओर अहाँके भी जे भी कल सांस्कृतिक प्रोग्राम होइए ओ हर जगह बहुत प्रसिध्द भऽ गेल यए आओर बिहारके भी जे कला सांस्कृतिक परिदृश्य छै ओ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छै ई देशके सांस्कृतिक क्षेत्रमे जी ई तऽ छै हँ जी ई तऽ छै आओर सांस्कृतिक दृष्टिकोणसँ हमेशा ही बिहार गौरवान्वित स्थानके प्राप्त केलकै हेँ एहिमे कोनो दोसर रायके जरूरत नहि छै ठीक छै आब आब अगिला प्रोग्राम अहाँ हमरे क्षेत्रमे करब